जी मैडम बोलिए हाँ बोलिए मैडम आगे बोलिए तो मैडम लास्ट टेन डेज़ में आपने कोई चेकअप करवाया है रिलेटिव इससे अच्छा तो मैडम आप अपने खाने का थोड़ा ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं और जिस एरिया में रह रहे हैं तो उसमें कोई पॉल्यूशन तो नहीं है अच्छा तो आप ऐसा करिए एक अपना रेजिस्टेंस पावर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर लीजिए दूसरा आयरन्स की टेबलेट वगैरह एक बार आइए क्लीनिक में मैं आपको अच्छे से चेकअप करती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको लेना चाहिए अगर आप डेली डेली काम में चलने फिरने का काम है तो तो आपको थकान होगी अच्छा तो सांस की प्रॉब्लम है तो फिर एक बार चेक करिए ठीक है कोई बात नहीं है मैडम आप है ना कोशिश करिए आने की एक बार क्लीनिक में आके अपॉइंटमेंट ले लीजिए फिर मैं ना आपको चेक कर देती हूँ ठीक है और आपको क्या टाइमिंग है पाँच से आठ और सुबह है दस से दो तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए नहीं नहीं मैम संडे को हम नहीं आते हैं मंडे टू फ्राइडे है मंडे टू सैटरडे है आप इस टाइम कभी भी आ जाइए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए आराम से अगर इसके अलावा आपको कभी भी इमरजेंसी में कोई दिक्कत होती भी है तो आप रात को भी करवा सकते हैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेज़ लगेंगे जैसे दिन में दो सौ रूपये लेती हूँ लेकिन रात के चार्जेज़ तीन गुना है पाँच सौ रूपये है रात के चार्जेज़ हाँ वो तो है वो आप देख लीजिए और शरीर का थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया उसके अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में अगर आप सुखी हो तो आप सबसे बड़े धनवान हो खाने में तला हुआ चिकना कम खाइए और फ्रूट और दूध लीजिए तो आपका हेल्थ एकदम जल्दी रिकवर होएगा मोसंबी संतरा के जूस लीजिए जल्दी रिकवरी होगी ठीक है मैम